कोंकणी ही इंडो युरोपियन भाशा भारतांत तीन ते चार मिलीयन लोक कोंकणी भाशा उलयतात कोंकणी भाशा ही गोंयची राज्य भाशा भारतांत सत्तावन टक्के लोक कोंकणी भाशा उलयतात कर्नाटकाच्या थोड्या भागांत महाराष्ट्राच्या थोड्या भागांत तशेंच केरऴाच्या थोड्या भा भागांत कोंकणी भाशा उलयतात गोयांत कोंकणी भाशा ही तीन पद्धतीची आसता साश्टीची एक कोंकाणी मागीर मदल्या भागाची एक कोंकणी आनी नॉर्थाची एक कोंकणी मनीस कोंकणी कशी उलयता हेच्या वयल्यानुच वळखाता एकट्याच्या स्टाइयली वयल्यानुच कळटा की हो मनीस खंयचो तो म्हणून आमकां प्रत्येक एका गोंयकाराक आमच्या भाशेची खूब गर्व आसा